पंजी अक्टूबर ॿ हज़ार अठ छही जून उणिवीह नबे ॿ अगस्त ॿ हज़ार ॾह वीह मार्च ॿ हज़ार ॿारहं अठी जनवरी ॿ हज़ार टेवीह